हैलो जय झूलेलाल हा मां पंहिंजे परिवार सां गॾु सूरत घुमणु अचणु थी चाहियां त सूरत में कहिड़ा कहिड़ा इलाइक़ा सुठा आहिनि त भाई असां न हुन इलाइक़े में घुमणो आहे चार पंज ॾींहं न न न न बुक कराई आहे तॾहिं मूंखे हिन कंहिं तव्हांजो नालो हिन ॾिनो अथऊं तॾहिं मां तव्हांखे फ़ोन कई आहे तव्हांजो नंबर बि ॾिनऊं जी जी हा चार या पंज ॾींहं वधि में वधि

जी

होटल ऐं सॼो घुमण जे हिसाबु सां ॾह हज़ार मिनिम्म आहे या डुमस जे इलावा तव्हां ॿियो किथे किथे असांखे घुमाइण वेंदव ऐं ॿियों वॾनि जे लाइ कोई एक्टिविटी ऐं डुमस में हा त डुमस साइड जे जेकी एक्टिविटी आहिनि वॾनि जे लाइ में मस्तु न ॿियो कुझु नाहे बसि हा ऐं पेकेज वग़ैरह जो तव्हांजो माने होटल में भाई हिन हिकु ॾींहं जो घणो चार्ज थियो ऐं होटल मां भाई असांखे खाधो ऐं ॿियो छा छा शयूं अवेलेबल थींदियूं अछा त रूम में छा छा फैसिलिटियूं मिलंदियूं अछा त हिन ऐं ॿियो त हिन पंहिंजे सभु ॾींदा आहिनि न व्यवस्था वग़ैरह सुठी तव्हांजी माने तव्हांजी गैरंटी आहे न हिन ॻाल्हि जी त हा पैकेज ऐं व्हाटसअप तव्हांजे मूंखे हिन व्हाटसअप करे छॾिजो सॼी डिटेल्स त मां पंहिंजे

हा त मां मुंहिंजे घोट खां सलाह वठी करे कॉल कंदीमांव जय झूले